ہيلو السّلام عليكم آپ كا ڈلورى بہت اچّھا وقت پر آ رہا تھينک يو اور آپ كا جو بھى ہم منگا رہیں بريانى اور چكن سكسٹى فائي روٹى وغيرہ اس كا ٹيسٹ بہت اچّھا ہے اور ٹائم پہ بھيجا دے رہے ہم ٹائم پہ ہمارا لنچ ڈنر وغيرہ ہو جا رہا بہت اچّھا ہے آپ كا ہم پھر منگائيں گے آپ سے